आंनि ओनसोलाव फालांगि हिसाबै बेबायदि गोबां रोखोमनि फालांगिफोरखौ मोननो हाया गुबैयै ओ जि दानाय बा आबाद मावनाय बे फालांगियानो गोबांसिनै बांसिनै सोलिनायखौ नुनो मोनो आंनि बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मोनथिनो फैनाय फालांगिफोर फैनाय हिसाबै जि फाननाय बायनाय बेवहाय बांसिनखौ नुनो मोननाय जायो गोबां जायगानिफ्राय बा गोबां नोगोरनिफ्राय ओनसोलनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलाव जि बायनो फैनायखौ नुनो मोननाय जायो मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला जोंनि बे ओनसोलाव जिखौ माने जोंनि बे बर' हारिनि गाननाय जोमनाय जि एबा दखना फास्रा बिदिखौ गोबां मानि खम बेसेनाव मोननो हायो होनानै मिन्थिनो मोननो जायो बिनि थाखाय गोबां खाथि खालानि फालांगिरिफ्रा बेयाव हाय फैनानै बे जिखौ बायफैनाय जायो बा लांफैनाय जायो लांनानै गावनि ओनसोलफोराव फालांगि खालामहैनायखौ मोन्थिनो मोनो आरो नुनो मोननाय जायो आबाद हिसाबै बे ओनसोलावहाय बांसिनै माइनि आबादखौनो जों मावनाय जायो जाय बे माइनि आबादानो जोंनि ओनसोलाव गुदि एबा गाहाय बेखौनो जोङो गोबां जायगाफ्रावबो जों नुनो मोननाय जायो बेनिफ्राय जोंनि बे बे आबादनिफ्राय बेखौ गुबुन फालांगिफ्राबो ओ लांफैनायखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बे ओनसोलनि गोबां गोबां नङाब्लाबो एसे एनैब्लाबो जोङो मुलाम्फा जानायखौ जों मोननो हायो जेरैबायदि मिन्थि मोननाय बायदि जोंनि बे जि फालांगि खालामनायाव ओ गुबुन जायगानिफ्रायबो जे जोंनि बे जिखौ लांफैदों बेजों जोंनि जोंनि बे जोंनि माबाया जोंनि कल्चरा जे गुबुन जायगायावबोजे मोन्थि जादों नुजा हैदों बेखौ जोङो बे मुलामफाखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोंनि आबाद मावनायावबो जोंनि जायगानिफ्रायबो जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो बेफोर फालांगिखौ लांनायावहाय माने जोंनि ओनसोलावबो गोबां मुलाम्फाखौहाय मोननो हायो बेनो